एकरामे एकटा धार्मिक अऽ पाबनिके बात करी तऽ हम मिथिलाके सबसँ सबसँ प्रमुख या प्रसिद्ध जे कहिऔ पाबनि अछि ओ अछि छठि जे पूरा बिहारके पूरा आब तऽ पूरा इण्डियामे मनाएल जाइ छै लेकिन बिहारमे आओर मिथिलामे विशेष रूपसँ मनाएल जाइ छै जहाँ तक कि हम छठिके बात करी तऽ छठि अहाँके होइए कोनो भी जलके किनारा यानिकि ओना तऽ हमरासबके पोखरि कहल जाइ छै पोखरिके कातमे भेल मेन रूपसँ जकरा तालाब कहै छिए तऽ पोखरिके कातमे सबसँ पहिने तऽ अहाँके छठिके दस दिन पहिनहिसँ जे उत्साह पहिनहिए अहाँके नजरि आबि जाइ छै एतेक उत्साह लोकके अन्दर एकटा एतेक सुन्दर लागत कि मतलब अन्दरसँ एकटा खुशी कहिऔ या जे कहिऔ ओ अहाँके पहिनहि देखऽ लागै छै जहाँ लगिचाअत तीन चारि दिन रहल तऽ पहिनहि तऽ घाट बनाएल जाइ छै घाट कथी भऽ गेल जे भोरे कातमे एकटा सुन्दरसँ पूरा साफ सुथरा कएल गेल आओर एकटा सीढ़ीजकाँ घाट बनाएल गेल कि ओतऽ डाली राखल जेतै आओर तहन अहाँके मेन रूपसँ जे छठि मतलब चारि दिन होइ छै अहाँके पहिलुक होइ छै नहाइ खाइ तहन भेल अहाँके खरना तहन सँझुका अर्घ आओर भोरका अर्घ अब नहाइ खाइ नहाइ खाइमे सबसँ पहिने जे पाबनि करै छथिन हुनका पबनैतिन कहल जाए छै ओ पूरा दिन नहेलथि शुद्ध शुद्ध अरवा चावलके चावल दालि आओर अहाँके ओहिदिन कद्दू बहुत प्रसिद्ध छै कद्दू तऽ खेनाइ खेनाइएटा छै नहाइ खाइ दिन जामे तक ओ नहि खएथिन तामे तक नहाइ खाइके कोनो मतलब नहि छै ओ पूर्ण रूपसँ भोजन केलथि ई अहाँके भऽ जाइ छै नहाइ खाइके आओर ओ जे भोजन जे कनि रहि जाए छै ओ प्रसाद रूपमे सबगोटा खएलथि तहन दोसर दिन जाकऽ खरना खरना दिन पबनैतिन पूरा दिन निर्जला व्रत कएलथि बिना पानिके आओर ओ फेर रातिमे होइ छै अहाँके खरना रातिमे नवका चुल्हापर माटिके चुल्हा बनाएल गेल आओर ओहि चुल्हापर अहाँके खीर बनाएल जाइ छै ओहोमे गुड़के खीर चीनीवला नहि गुड़के अहाँके खीर बनाएल गुड़ दऽ कऽ ओ खीर देलाके बाद अहाँके नैवेद्य पड़ै छै फेर पबनैतिन से ओकर फेर गेट बन्द कएल जाइ छै आओर पबनैतिन ओकरा से अहाँके पबनैतिन घर बन्द कऽ कऽ पहिने खाइ छथिन ओकर बाद जे ओ रहि जाइ छै तऽ सब प्रणाम कऽ कऽ खरनावालीके प्रणाम कऽ कऽ सबगोटा प्रसादके रूपमे लै छै ओकरा बाद होइ छै सँझुका अर्घ सँझुका अर्घ दिन बाँसके बर्तनमे बाँसके बर्तनमे से अहाँके ओहिदिन जेना सुपती कहल जाइ छै सूप कहल जाइ छै कोनिआ कहल जाइ छै एहि सबमे अहाँके ठेकुआ भुसबा बनल रङ्गबिरङ्गके मिठाइ आएल आओर ओकर डाली बनाएल जाइ छै सबगोटा भार बन्हलथि यानि पढ़िआ पाथिआमे सबकिछु समेटिकऽ लऽ कऽ ओकरा कन्हापर प्रमुख ई छै अपना कन्हापर भार लऽ जेनाइ बहुत अहाँके नीक मानल जाइ छै खलिआ पाएरे ओकरा घाटपर लऽ गेलथि तहन पबनैतिन जलमे ठाढ़ होइ छथिन हाथ उठाबै छथिन ई अहाँके प्रमुख छै आओर मेन छै कि सबगोटा यानिकि अलग अलग नहि ओहि घाटपर यानि ओहि पोखरिके कातमे सबगोटा लगभग एक टोलके एकटा मोहल्ला कहिऔ सबगोटा मिलिकऽ दस घर बीस घर सब रहलथि आओर तहन ओ मतलब जगमगा रहल अइ दीप जरि रहल अइ डाली लागल अइ एक लाइनसँ पबनैतिनसब जलमे ठाढ़ छथि हाथमे नारिअल लेने छथि पानके पात लेने छथि ओहिदिन देखैओमेे मतलब एतेक सुन्दर लगै छै जे मतलब लगै छै जे अन्दरसँ खुशी आबै छै देखिकऽ मतलब पावर एकटा कहिऔ कि कि कहिऔ लगै छै कि मतलब मोन अन्दरसँ गदगद भऽ जाएत मतलब छठिके नाम सुनिते मिथिला लोकके अन्दर जे एकटा भावना आबै छै ने ओ वर्णन नहि कऽ सकै छी ओहिके लेल शब्द कम पड़ि जाइ छै एतेक नीक ओ भावना होइ छै आओर तहन ई भेल सँझुका अर्घ ओहि दिन कि कएलक ओतऽ शाम होइ छै सूर्यके अस्त भऽ जाए छै हाथ उठाएल जाए छै आओर फेर ओतऽ तहन सबगोटा ओकरा समेटिकऽ ओहितर राखलथि फेर भार घरपर अनलथि लेकिन ओकरा केओ खा नहि सकैए ई भगवतीके आगू ओनाहिए राखल जाइ छै डालीके आओर फेर दोसर दिन फेर सूर्योदयसँ पहिनहि लगभग बुझू जे तीन बजे हमसब तऽ अढ़ाइए बजे उठि गेलहुँ फेर घाटपर जइऔ फेर जल छिड़किऔ आओर फेर ओ डाली पसारल जाइ छै आओर फेर मतलब ओहि मतलब नवम्बर अक्टूबर अक्टूबर नवम्बरके महिनामे जलमे ठाढ़ रहनाइ पबनैतिन हाथमे नारिअल लऽ कऽ फेर ठाढ़ रहै छथिन आओर सूर्यके उगैके सब बुझिऔ तऽ इन्तजार करै छथिन कखन ओ सूर्यके लाली देखाइ पड़तै आओर छठिके पाबनिके समाप्ति बुझिऔ तऽ एक तरहसँ ओहिबेर खतम हेतै लाली आबै छै तऽ लगै छै ओ मतलब एहिसँ कोनो नीक दृश्य भइए नहि सकैए तहन फेर पूरा डालीके हाथ उठाएल जाइए लोक अर्घ दै छै पबनैतिनके आगूमे हुनका प्रणाम केनाइ पबनैतिनके पाएर छुनाइ मतलब बुझू एकटा बड़का बहुत बड़का आशीर्वाद मिलनाइके बराबर छै तहन सब हाथ उठेलथि प्रणाम कएलथि फेरो प्रसादके रूपमे ओ ठेकुआ ओ भुसबा एहिसँ उत्तम तऽ कोनो प्रसाद भैए नहि सकै छै आब एहिके लेल आओर हम कतेक कही जतेक कहब ओतेक कम रहतै शब्द